सर नमस्ते आ हमको हमको पलंबर का काम करवाना था हमने नया घर बनवाया है तो उसमें हमको टंकी टूटी पाइप वगैरह सब पिचिंग करवानी थी क्या हो जाएगा हमारा घर यही दो तीन किलोमीटर दूर है तो हैलो तो बताइए कितने प्राइस में हो जाएगा आ जैसे की बाथरूम में किचन में और और ये बाहर बरामदे में यह और ऊपर छत पर टंकी फिटिंग करवानी थी और ये बाथरूम में हर किचन में बहुत अच्छे से फिटिंग करवा के उसको सिकं वगैरह टूटी वगैरह सब लगानी थीं तो बताइए कितने तक में हो जाएगा और आ सामान अच्छा होना चाहिए उसको मज़बूती मज़बूती पूरा होना चहिए उसमें अच्छी पाइप होनी चहिए अच्छी टंकी होनी चाहिए तो बताइए आपके पास अवेलेबल हो तो सब आप काम कर दीजिए आकर अच्छे से अच्छे मिस्त्री को भेजिएगा सर क्योंकि यह ठीक है तो फिर बहुत अच्छी बात है और अगर हम यह काम अच्छा हो जाएगा वगैरा तो हमको फिर दिक्कत नहीं होगी ना तो फिर हमारे गार्जियन भी फिर हमको डाँटेंगे की अच्छा काम नहीं हुआ है तो इसीलिए बहुत अच्छे पलंबर के बारे में हम सोच रहे थे और आप मिल गया आपका धन्यवाद और हमारी यह फिटिंग वगैरह अच्छे से कर देती तो बहुत अच्छा रहता तो किचन में करना था और बाथरूम में करना था और यह बाहर बरामदे में करना था और एक दो टंकी इधर भी ठीक करवानी थी तो बताइए आप अपना प्राइस कितना होगा आपका आ एक एक किचन है थोड़ा बहुत बड़ा है किचन और दो बाथरूम है और हाँ और एक बरामदे की साइड लगाना है तो उसे मतलब उसे बढ़िया से काट कर उसका अच्छे से कटिंग वगैरह करके तब आपको लगाना है अच्छे से हाँ और टंकी भी लगेगी दो टंकी दो दो लगेगी हाँ तो उसी के हिसाब से

हाँ एकदम अच्छा चाहिए उसके लिए अगर आप अगर आप अपना दाम अच्छे से लगाइए हम अच्छा पैसा भी देंगे लेकिन क्वालिटी हमको बढ़िया चाहिए ठीक है तो फिर उसी हिसाब से हमको काम भी चाहिए जिस हिसाब से आपका नाम है उसी हिसाब से हमको काम भी चहिए हाँ ठीक है फिर हो सकता है तो फिर हमारे आ हमारे पैसे में भी आगे पीछे हो सकता है ठीक है